जॾहिं मां दुबई वञिया पियो पहिरियों दफ़ो तॾहिं मां ॾाढो ख़ुशि हुअमि की मां पहिरियों दफ़ो विदेश जी यात्रा पियो करा पोइ मूंखे यादि आहियो की मां विदेश वेंदुमि त मुंहिंजो त हिंदुस्तान जो नंबर आहे ऐं हुते त मूंखे दुबई जो नंबर मिलंदो त मां मुंहिंजे वोडाफोन कस्टमर केयर खे फोन कयोमांसि ऐं हुता खां इंटरनेशनल रोमिंग जे बारे में जानकारी वरिती तॾहिं मूंखे हुते कस्टमर केयर जानकारी ॾिनी की अॼु हुत पाण विदेश वञूं था त हुते हरो हिकु हर रोज़ जो प्लान आहे हिकु चारि ॾींहनि जो प्लान आहे हिकु सतनि ॾींहनि जो प्लान आहे हिकु ॾहनि ॾींहनि जो प्लान आहे हिकु पंद्रहनि ॾींहनि जो प्लान आहे हिकु महीने जो प्लान आहे हुन में पाण खे ॾिसणो आहे की पाण घणनि ॾींहनि लाइ विदेश वञूं था हुन हिसाब खां पाण खे उहो प्लान सिलैक्ट करिणो आहे अॼु अगरि जेको हिकु ॾींहं लाइ वञे थो त हुन जो प्लान हिकु ॾींहं जो लॻंदा ऐं मां त पंद्रहनि ॾींहनि लाइ वियो हुउमि त मां पंद्रहनि ॾींहनि ताईं जेको बि प्लान एक्टिव करायो हुओ उन में टोटली इनकमिंग आउटगोइंग मैसेज फोन इनकमिंग आउटगोइंग सभु फ्री हुओ ऐं हुन उहो प्लान ॾाढो सुठो हुओ किफ़ायती प्लान हुओ ऐं उहो उहो प्लान जी मां मुंहिंजे दोस्त खां चर्चा कई छोकी उहो हर हू साल में ॾह दफ़ा विदेश वेंदो आहे त हुन मुखे जानकारी ॾिनी की विदेश में जेतिरा पाण भारत जो नंबर यूस कयूं था त पाण खे घणेई उपयोग आहे छोकी पाण पंहिंजो ई नंबर खां कॉन्टेक्ट में रहंदासीं अगरि नयो नंबर वठूं था विदेश जो त हुन जो इनकमिंग आउटगोइंग चार्जिस ॾाढा आहिनि ऐं पंहिंजो नंबर पंहिंजो नंबर वेंदो सभिनि खे ॾिनल वेंदो आहे त मां त मुंहिंजे दोस्त खां सॼी जानकारी वरितीमांसि ऐं ॾिनीमांसि बि जॾहिं मां विदेश खां घुमी आयुमि तॾहिं मां मुंहिंजे दोस्त खे घणेई जानकारियूं ॾिनियूं कि छा छा मां हुते ॾिठो छा छा मां कयो ऐं विदेश जो सॼो उन खे जानकारी ॾिनीमांस ऐं वरितीमांसि